आं मोनायाव दाउ नायनो नाजाफेरबाय गोबांबार नाजाफेरबाय आरो गोबां नायबोबायबो गोबां गोबां जायगायाव मोनायाव आं दाउखौ नायनो थांबाय औवा बारियाव बबेयावबा गय बारियाव बबेयावबा थालिर बारियाव बबेयावबा दंफां बारि आं सानसेखालि ओरैबायदि नुदों सिबिं बारियाव थांदोंमोन आं सिबिं बारियाव थांनायावहाय मा सिबिं बिगोमाया गंसे गन खान्दा दा सिबिंनि सासिम सिबिं बिजौनि नुजासिम नुजाहां नुजाहां दोनानै दोन्दोंमोन आरो बे गनखौ बे गनखौ मोनायाव जेनेबा आं नायनो थांदों नालाय बे गनाव बानानै मासे दाउआ दंमोन आं ओरैबायदि नुहरदोंमोन दि बे दाउखौ मेगन थाइनैबो थर्सजों सेरना होनायाव ख्लाब ख्लाब ख्लाब ख्लाब जोंदोंमोन आरो आया मा ख्लाब ख्लाब जोंदोंलै बियो बिदि होननानै थांबाय आङो थाङोबा आन्दाज मोनबाय आं एक्के दाउखो रेजें टाइप दाउखो महा गिदिर नुदों आरो खाथियाव थांबाय आङो खाथियाव थांनानै मोजां नायबाय आं बे दाउखौ मा स्टाइलनि दाउ बियो होननानै बे दाउनि मुङा दाउ थाम्फै दै मोननैबो स्रें थर्सखौ सुनाय लोगो लोगो बे नायखे नुखे खालामनो हाला ओरै खनसे ओरै खनसे नायदोंमोन आरो बे गनाव बानानै स्रें नायदों आंथ' हमबा हमनो हायोमोन बेनिफ्राय बे दाउ थाम्फै होननानै आं सिनायबाय नालाय मोनायाव दाउ थाम्फैया थाम्फै जायोनो जोंनोबो मोजां गोलोम बोथोरनि दिन थाम्फै जायोब्लाथ' मोजांसो बेखायनो आं बुथारनाय जायासै आरो आं माने बेरायनो थांदोंमोन आरो मोनाबिलियाव मोनाफ्राव मायबाफोर दाउ नुगोन नामा होननानै बे दाउआ रेजें आरो कमसेकम साइजआ एक्स'ग्रामसो जानाय आरो जौसे ग्रामसो जानाय अजननि बिलाइया गाङा गोलाव आरो लान्जाइआ गोलाव खर'आ एसे लावदुम दुम फेसा सिस्टेम आरो बेबायदिमोन आरो बेयो बे मोनसे थांबाय आरो मोनसे जायगायाव थांबावदों आङो आं जेराव थायोमोन मोनसे समावहाय बे थानाय जायगायाव फांसे दंफां दङमोन आरो दुम्ब्रु दंफां दैज्लां बोथोराव नोगोद दुम्ब्रु फिथाइ थाइयोमोन बियो बेनिफ्राय मा काक्ला किक्लि काक्ला किक्लि गाबफैयो बेखौ आङो चेक खालामनो थांबाय आरो तारमाने बे दुम्ब्रु फिथाइखौ जागासिनो दंमोन आरो दुम्ब्रु फिथाइखौ बादालिया जागासिनो दं बिदि आरो ग्लुब ग्लुब ग्लुब ग्लुब गां फुवार फुवार बिसोरो एकेबारे किक्लि काल्का सेलायलायनानै जायो आरो दुम्ब्रु फिथाइखौ बेनिफ्राय सेरना नायबाय आं सेरना नायोबा उल्था दिन्दां बानानै गोसोम बन्दादा मेगनाबो ख्लाब ख्लाब ख्लाब ख्लाब जोङो आरो गुबुन बायदि गिख'बाथ' गिनानै खारगौ भुत बायदिसिना होननानै किन्तु भुत नङा बेयो बादामालिसो आरो जों नों आङा थर्स सुना होनाय लोगो लोगोनो बे बादालिया होरलां होथां जानानै उल्था महर जायो आरो ओरै फाथालखिजा नायखं हरो थर्सजोंहाय बेनिफ्राय बिरनो खायदा लायो आरो माबा सोदोब मोनोब्ला बिरगोनबो आरो बियो आरो नुनायाव बियो ओरैबायदि महराव सैमाथां माथां सैमाखौ जेरै मोनायाव थर्स सुयोब्ला हायाव सोलाबा जेरै नुयो थिक बिबायदिनो सैमा महरनि नुयो आरो बादालिखौ मोनायावहाय ओक्के खोल खोल खोल खोल हाथरखिथां माथां ओक्के अरखि बायदि जोंहरो आरो बिसोर नुनायाव बेबायदि साइजनि जायो होरलां होथां माबा प्लास्टिक थफ्ला खर'आ सैमामोखां सैमा गोसोम सिस्टेम बिदि नुयो आरोकि आं बे बादालिखौबो नुखांबाय आरो ओइ मोनाफ्रावथ' मोनाबिलियाव बेरायनो थाङोब्ला औवासुं गुरिफ्राव थाङोब्ला दाउस्रिफ्रा दि ओरैबायदि बासा सेलायलायो गाग्ला गिग्लि गाग्ला गिग्लि गाग्ला गिग्लि गाग्ला गिग्लिनो मानसि दुमसिबो जेबो मिथिया आरो बिसोर बाफुनाय समाव मोनायाव बेरायनो थाङोब्लाओइ बिलिफां समाव बेरायनो थाङोब्ला बासा सेलायनानै सेलायनानै सोरबा सोरबा खेबलायलाबायनानै लुथुब लाथाब गोग्लैयो ओइ जायोब्लाथ' बुथारना लाबोनो हायो बिसोरखौ जरा जराहायनो ओरैबायदि जेरै गाम्बारि दंफाङावबो खायसे बायदि लांदां जायगायाव दाउफोरा दाउस्रिफ्रा बाहैदोंबा बेयावबो बै उन्दुलांनाय समाव बे दाउस्रिफ्रा बासाखौ सेलायथारगोनखि सेलायथारगोन आरो ओमफ्राय ओरैबायदि खेबलायनानै खेबलायनानै हरसिम एसे एक घन्टा दुइ घन्टासो खेबलायगोन बिसोरो खेबलायखांनायनि उनाव मेंग्लिखांबासो मोनानि दस एघार'ता बाजि जाबासो सिरि थायो जेरै दाउब'आबो बेबादियनो मोनाबिलि सामव बासा सेलायनाय टाइप थाङो बिसोरहाबो फिसा गोमानायथां माथां बथ्लद बथ्लद अनेक रोखोमनि गाबो बियो मोनायाव नुयोब्ला एसे बेलेग सिस्टेम नुयो आरो माने बै मोनायाव थाङोब्ला जुदि दाउब'खौ जुदि नों औवा थाइ औवा थेरेफ्राव बारिफ्राव खनाफ्राव थांनानै नुहैयोब्ला थर्स सेरोब्ला बिसोरनि खिबुआवदि गोजा दङ बेखौ बेकलाइट मथरनि बेकलाइट होनाय सिस्टेम नुयोब्रा बेबायदि नुयो जों मोनायाव बेरायनो थाङोब्ला इफोरबायदि नुयो आरोकि मोनायाव आरो मोनायावथ' गोबां रोखोमनि दाउ दंबावो जेरै रातिसरा दाउ होननाया दा नै सिजोन मेसें सिजोन नालाय फुख्रि रानबाय नालाय ओइ फख्रि फख्रि बे रातिसरा दाउआ फैसिगोन रातिसरा दाउआ बे दाउब' सिस्टेमानो एसे दाउब'निख्रुइ देरसिन आरो दलद थायो आरोखि ओइ दंफां मुराफ्राव जुदि फख्रि गेजेराव दंफां मुराफोर दङब्ला बा औवा गनफोर दोननाय दङब्ला दै मोनहां मोनहां जानाय मुराफोर दङब्ला बेयाव दलद बानानै थायो आरोकि ओरैबायदि दलद थायो दै मावबानो बिसोरो बे नाखौ साबखांनानै जायो आरो बे रातिसरा दाउआ आरो दंबावो बै साम'खला होननाय दाउआ बेबो मोनायाव ओरैबायदि सानाव नागिरनाय बायदि लङेट लङेट लङेट सासे बोराय थखन थुनानै थाबायलांनाय बायदि नुयो आरोखि बे साम'खला दाउ होननायखौ बे दाउब'निख्रुइ देरसिन जायो हादिदग्ला सिस्टेम नायनोलाय मोजां नुयो आरोखि मोनायाव लङेट लङेट बोराय सासे गोसोम गोसोमदब नालाय बियो बे साम'खला दाउआ गोसोमदब माबा मायबा मोनायावनो सोरबा बोरायफोर थखन थुनानै थाबायनाय दैयावनो थाबायनाय सिस्टेम नुलायलाङो आरोकि आं दा बेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय